म्हाका ड्रॉय पेंटींगाचे इन्स्पिरेशन म्हटल्यार म्हज्या पप्पा कडल्यान मेळ्ळा कित्याक पप्पा म्हज्या खूब बरी ड्रॉइंग काडटालो आनी असोय तेजी ड्रॉइंग सामकी अशी पेंटींग्स बीन रियलिस्टीक कशी आसताली म्हटल्यार तूं आतां बसलो जाल्यार तुजोच फेस सारको एग्जेक्ट सेम तसोच काडटालो आनी तेजी ती ड्रॉइंग्स पेंटींग्स बीन सगळें पोवन म्हाका खूब अशें एक्सायटमेंट जाताले कित्याक हांवूय बी केन्ना काडटाले अशें ड्रॉइंग्स आनी क्युरियसिटी कशी म्हाकाय काडपाक जाय अशी ड्रॉइंग्स म्हणून हांव अशें एक मनान आशिल्ले मागीर म्हज्या माच्या कंपनीन दसऱ्याक एवरी इयर दसऱ्याक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन जाताले हांव पार्टिसिपेट करी तितून पूण म्हाजी ड्रॉइंग्स तेन्ना तितली अशी बरी जायनाशिल्ली मागीर हांवेन घरा कडेन येवन अशें ट्राय करी हांव काडपाक कितें अशें बारीक बारीक ड्रॉइंग्स मोबायलाचेर पोवन मागीर ट्राय करताले ऑयल पेस्टर्सान वॉटर कलर्सान काडपाची पूण चडशे ऑयल पेस्टर्सानीत काडटाले आनी तेन्ना म्हाजी ड्रॉइंग मात्शी मात्शी करून बरी जावपाक लागली आनी अशें कोणी आमगे सयरीं येयलीं जाल्यार ते एप्रिशिएट करपाक लागले कितें खूब बरें काडटा बरें काडटा करून मागीर हांवेन एक दीस अशें चितले की आमी वॉटर कलर्सान ट्राय करया म्हणोन आमी वॉटर कलर्सान ट्राय केले वॉटर कलर्सान फस्टूट एटेंप्टान मातशे सारकें जावना बट जशें जशें ट्राय केलें तशें तशें मागीर बरें जावपाक लायलें मागी म्हाका वॉटर कलर्सानूच काडपाची खूब रुची आयली आनी ऑयल पेस्टल्स मागीर सोडून दिले आनी आतां अशें वॉटर कलर्सानूच चडशें काडटा ड्रॉइंग्स आनी पेंटींग्स बीन आनी ती खूब बरी जाता आनी लोक एप्रिशिएटूय करता मागीर लोक थोडी जाणां म्हणटा कितें हेरिडेटरी म्हणून किद्याक पोवपाक काडटालो ते तुज्या भितून आयले तेय आसपाक शकता पूण जी हांवेन मेहनत केला काडपाची अर अशें कितें स्टडी केला पेंटींगाचेर तितून तेजेरूय आसा कितें मातशें तरी मागीर पूण म्हाका इन्स्पिरेशन म्हज्या पप्पात कडल्यान गावला आनी तो काडटलो तेच पोवन हांव म्हाका काडिनशें दिसला आनी तेच हांवेन मात्शी मात्शी मेहनत घालून आनीग मातशे कितें बरें करपाचें ट्राय केले आनी त्या खातीर म्हाजी आतां मात्शी पेंटींग्स बरी जावपाक लागली आनी आतां लोक एप्रिशिएट करता ते पोवनूय खूब बरें दिसता